हेलो हेलो सर हमको एक डेकोरेशन करवाना है जैसे हमको बर्थ डे प्लानिंग करना है उसमें डेकोरेशन करवाना है बलून फ्लोवर का तो आप कैसा क्या कर सकते हो हाँ हमको थोड़ा बड़ा ही करना है ब्लैक और व्हाइट बलून रोज़ फ्लोवर लगेंगे बहुत सारे उसमें अच्छे से अच्छा डेकोरेशन चाहिये हमको जी छब्बीस तारिख को आना है होटल हवेली जी और कैसा क्या पेमेंट रहेगा उसका जी और और कुछ भी आप मेरे को मतलब जैसे अलग अलग फ्लोवर जैसे रेड ब्लू ग्रीन ऐसे फ्लोवर भी चाहिये थे वो भी मिल जायेंगे आपके पास

जी जी सर थैंक्स